अजकल यूट्यूव च सानू बडा किश लभदा ऐ कन्ने यूट्यूव साढ़े कम्म बड़ा आंदा ऐ यूट्यूव हर इक कम्म कन्ने हर इक चीज करी सकने हा सानू पता बी लग्गी सकदा ऐ कि अस कम्म कियां करा दे कियां नेई करा दे यूट्यूव बी इक चैनल आंगू थ्होऐ दा कि पता लगी जंदा सानू कम्म कियां करना कियां नेई ऐ यूट्यूव साढ़े बास्ते बड़ा कम्म जरुरत ऐ इयां सोशल बुक कोला बी शैल बुक दा बी पता लग्गी जंदा कि बुक कोला बी शैल ऐ फटा फट अस जन्ने आं स्टिचिंग करी औने कन्नै कम्म करी औने होन्ने यूट्यूब चैनल साढ़े आस्तै बड़ा स्हेई माध्यम ऐ इक किस्म दा बड़ा सोहना ऐ यूट्यूब च कम्म करना बड़ा सोहना जिसले मन करै अस उसले गै कम्म करी सकदे जिसले मन करै कम्म करी कुरियै मकाइयै अपने यूट्यूब चैनल खोह्ली सकने आं खोह्लने कन्नै एह् होंदा कि सानू पता लग्गी जंदा कि कढाई कियां करनी कपडे़ कियां सीने स्टिच कियां करनी ऐ सारा कम्म सानू पता लग्गी जंदा अजकल दुनिया च साढ़ा कम्म करना बड़ा मुश्किल होई जंदा कम्म करदे करदे सानू एह् बी पता लग्गी जंदा कि यूट्यूब चैनल च कपड़े कियां सीने कपडे़ कियां सीने कढाइयां कियां कढनी कढाइयां कढदे कढदे सानू एह् बी पता लग्गी जंदा कि ओहदी मशीना दे पट कियां होंदे पाट किन्ने होंदे पता लग्गी जंदा कम्म करदे करदे रवो ते सारा कम्म करदे करदे सानू टाइम पास होई जंदा कन्नै पूरी घ्याड़ी पता लगी जंदा कि जिसले मन करे यूट्यूब खोली सकने आं जिसले मन करे अस कोई बी कम्म करी सकदे कम्म करदे करदे सानू एह पता लग्गी जंदा कि कन्नै कन्नै घरा दा कम्म होई जंदा कन्ने बाहरे दा कम्म होई जंदा कन्नै अजकल दिक्खा जियां यूट्यूब ऐ ते जियां बच्चे गी इयां नेई समझ अवे ते फटाफट देइयै ते अपना यूट्यूब खोह्लदे ते कम्म करी लेंदे घरा दा कम्म करना बी ऐ कन्नै स्टिचिंग दा बी पता लग्गी जंदा कटिंग दा बी पता लग्गी जंदा कढाई कड्ढने दा बी पता लग्गी जंदा कपड़ा कट्टने दा बी पता लग्गी जंदा मशीने दे पार्टें दा पता लग्गी जंदा के् किन्ने पार्ट होंदे मशीना दे सारा कम्म करने दा पता लग्गी जंदा यूट्यूब चैनल बड़ा फैवरट चैनल होंदा सारे अपने जिसले मन करदा बंदा बैठिये सेइये जिसले मन करे अस कम्म करी सकने आं लम्मे पेइये बी अस बंदा यूट्यूब खोह्ली सकदा बडे़ चैनल होंदे कोई दस बारां चैनल होंदे जेहडे़ मतलब कि इनें खोह्ले गेदे होंदे फिर पता लग्गी जंदा अफने आराम कन्ने बंदा आराम कन्ने बेहियै यूट्यूब खोह्लिये घरा बिच पता लग्गी जंदा इक बंदा ते दूआ बच्चा साढ़े यूट्यूब चैनल खोलने कन्नै ऐ बी पता लग्गी जंदा कि साढ़े कोल बेहिये बच्चे बी साढ़े सिक्खी सकदे ज्यादा तर अजकल दे फील्ड च जेहडे़ बच्चे अग्गे न्यू अवा दे ना औ वी दिक्खी सकदे नी कपडे़ भला कियां सिआ दी साढ़ी ममां कियां करा दिया कियां कढाई कढा दियां ओहदे च ना यूट्यूब चैनल सानू एह् दस्सेआ गेदा होंदा कि कपडे़ कियां रक्खना सूई कियां रक्खना कढाई कियां करनी ऐ गी कियां भरोना केह्ड़ा धागा लगदा ऐ सानू पहले पता नेई हा लगदा यूट्यूब दे चैनल दे थ्रू स्हानू पता लग्गी जंदा कि कपडे़ कियां कढाई कड्ढनी कियां नेई कढनी कढाई कड्ढने च अजकल बडा मजा आंदा जिसले यूट्यूब चैनल खोह्ले दा होना इक चैनल दे बांरा चैनल सानू दसदे न कियां यूट्यूब च सानू दसदे कि कियां कियां कम्म करना कियां कियां नेई कम्म करना कटिंग दा बी कियां कम्म करना ते कपडे़ सीने दा बी कियां कम्म करना ते कियां कियां कढाई करनी किन्ने किन्ने पार्ट दसदे ओह् साढ़े कोला कंदे मशीन खराब होई दी होग ओह्बी दसदे ओह् कि मशीन कियां चलानी ऐ कियां नेई चलानी ऐ यूट्यूब चैनल बडे़ बच्चे बडे पसंद होइय़े दिक्खदे ऐ अज कल बजुर्ग बी कपडे़ सीने आहले बी बजुर्ग कपडे़ सीने बास्ते दिक्खी लेंदे अस कोई बी डिजाइन पाना होग कोई बी स्टिचिंग बास्ते जां कढाई बास्ते जा बुनाई आस्ते कोई बी डिजाइन पाना होग यूट्यूब उप्पर फटा फट खोह्लिये फटाफट कढाई बुनाई करी लैन्ने होन्ने ताकि सानू कोई गलती नेईं लग्गी जाए इक सानू कुछ औऱ दसदा कोई कुछ और दसदा जिने डिजाइन पाना होऐ मजे कन्ने आराम कन्ने डिजाइन पाई सकदे हा सानू एह् नेई होंदी ऐ गल्ती नेईं लगदी कि यूट्यूब सानू कुछ गल्त दस्सा दा ऐ अजकल जमाने जेहड़ा हून यूट्यूब खुल्लेआ ना लोक बडे़ खुश होई गे मतलब कि यूट्यूब सानू इन्ना कम्म करने दे माध्यम दा दसदा कि तुस एह् कम्म करो तुस ओह् कम्म करो यूट्यूब केह् होंदा मतलब कि जिसले कम्म लग्गे दा होऐ बंदा खाना बनांदे रोटी बनांदे बी बंदा यूट्यूब खोह्ली सकदा जिसले मन करे यूट्यूब च कढाई करी सकदे हां यूट्यूब सिलाई करी सकदे हां यूट्यूब च हर इक कम्म करी सकदे हा यूट्यूव है गै बडे़ इयां महत्व बनी गेदा इक किस्मे द अकाउंट बंदा पैसे कमाने तांईं चार पेसे कमांदा ते अपने बंदा अस आक्खने कि अस चार पैसे लग्गी पे कमान इस स्हाबे दा यूट्यूब सानू पैसे कमाना बी दस्सी ओड़दा कि जनानी लैडीज कियां अपने पैसे कमाई सकदी ऐ सारा कम्म कियां घरा दा करी सकदी कढाई बढाई कियां करी सकदी स्टिचिंग कियां करी सकदी सारे कोला फैवरट बुकां उपर लिखे दा होंदा अजकल पैहले लोक बुकां पढदे है अजकल लोक कितावां पढने दा टाइम नेई होंदा कुसे कोल कि कितावां पढ़ी पढ़ी दिक्खचे कियां कढाइयां कढनियां कियां कियां बुनाइयां करनियां कियां समान लेना कियां नेई यूट्यूब खोलो ते आराम कन्ने सारा कम्म बंदा दस्सी ओड़दा सारा दस्सी ओड़दे कि एह् समान लेई आह्नो ओह् समान लेई आनो फिर कम करो अपने घार बेहियै अपने घार बेहियै सलाई करो कढाई करो बुनाई करो जेहड़ा मर्जी बजुर्ग बी पैहले पैहले है नी करदे ओ अजकल बजुर्ग बी कन्ने होइये बेहिये दिक्खदे कन्नै यूट्यूब बी खोलदे न कन्ने कन्ने होइये कम्म करांदे अजकल बेटी बेटा आई जंदे कन्ने जिसले यूट्यूब खोलो ओह्बी बचारे साढ़े कन्ने मदाद करांदे मदद करदे आक्खदे अपना कम्म करो कियां खोलना होंदा जेकर कल कोई कम्म खोलना होऐ बंदा यूट्यूब फटाफट खोलेआ ते बंदा दस्सी सकदा यूट्यूब च कियां कम्म करना कियां नेईं कम्म करना कम्म दा माध्यम बड़ा ऐ स्टिचिंग बगैरा इक एह् यूट्यूब जेहका इक कम्म दसदा सानू कम्म करने दा तरीका बी दस्सी ओड़दा ते पता बी लग्गी जंदा कि घरा बिच किन्ना कम्म होआ दा किना नेई कम्म होआ दा बंदा कम्म छड्डी बी यूट्यूब खोह्ली सकदा अपना कम्म जिसले मर्जी अस खोह्ली सकदियां एह् नेई है कि कुसे गी तंग करना कि यूट्यूब तुस कैल्ली चला दे हो केली नेई चला दे हो कम्म करने कन्ने सानू बड़ा कुछ पता लग्गी जंदा कि हर इक जेह्ड़ा मर्जी कम्म करना होऐ भावें कढाई कढचै ते भावें बुनाई करचै भावें सलाई करचै ते भावें कटिंग करचै भावें ओहदा समान लैन जाचै कपडे़ सीने दा भावें कोई कपड़ा लेई आचै कपड़ा लैने दा बी पता लग्गी जंदा कि कियां लैचे यूट्यूब सानू इयां सिखांदा कि पता बी लग्गी जंदा कढाई कियां कढचै पूरा कम्म करने दा सानू मतलब सिखांदा इना करो इना करो सानू इन्ना मतलब धागा बी दस्सी ओड़दा कि एह्कड़ा एह्कड़ा धागा लग्गना केह्डा नेईं धागा लग्गना कदें नलकी दा बी सानू दस्सी ओड़दा सूइयें दा बी दस्सी ओड़दा ऐंचीटेप दा बी दस्सी ओड़दा सानू फिरकी दा बड़ा दस्सी ओड़दा स्टिचिंग करना बी दस्सदी सानू यूट्यूब माध्यम दे लोक अजकल बडे़ लोक खुल्लियै दिक्खा दे अपने अपने घार घार एह्कड़ा कम्म सिक्खा दे ना ते घार घार अपना अपना घार घार लोक अपना कम खोह्ल्लियै ते घार घार अपना खोह्ला दे कन्ने कन्ने स्टिचिंग सिक्खा दे यूट्यूब जिसी बी दिक्खो अजकल यूट्यूब चैनल खोह्ले दा जिंदे घार जाओ जिंदे घार मर्जी जाओ सारे यूट्यूब चैनल फटा फट खोलदे फटा फटा कम्म करी ओड़दे लोक आक्खदे बाहर केह् करना कम्म इयै अपने घार गै यूट्यूब च सब किश अवा दा लोक इन्ने खुश होंदे कि साढ़े यूट्यूब थ्होऐ ते अस फटाफट कम मकाई लेने हा अस बी सानू अश बी आक्खने सानू बी यूट्यूब थ्होऐ ते अस बी फटा फट कम्म करी लेने हा जेहड़ा मन करे ओह् स्टिचिंग करी लेने हा है गै बड़ा चंगा यूट्यूब ऐ इक ऐसा चैनल होई जंदा इक किस्म दा इयां टीवी दिक्खने कोला इयां अपने फौन च चलाऔ अपने फोन च चलाई चलोइये ते अपना कम्म निभाई लैंदा जिसलै मन करै बंदा खोह्ली खालिये ते अपना कम्म करी लेंदा एह् नेईं है कि कुसै गी तंगी पौंदी कुसै गी तंग करना एह् करना फलाना ओह् सिखाओ फलानी चीज सिखाएओ टिंगी चीज सिखाएओ सानू कुसै कोला जरुरत गै नेई पौंदी सिक्खने दी यूट्यूब च फटा फट कम्म कढेआ ते फटाफट सिक्खी लेआ कम्म गै बड़ा जरुरी होंदा अजकल जित्थै मर्जी चली जाओ अपने अपने चैनल सारे खोह्लियै अपने अपने फटाफट लग्गे दा अजकल यूट्यूब च इक चैनल खोह्लना होऐ कपडे़ सीने स्टिचिंग दस्सना लेई खोलना होऐ ओह् सारे अपने अपने ओहदे च इक फंदरा बीह् चैनल आई जंदे न आराम कन्ने बच्चे बी दिक्खन चैनल ते खुद बी चैनल दिक्खने बच्चे बी सिक्खी लेंदे जाॅच यूट्यूब च भला कियां कटिंग करनी कियां सलाइयां करनियां कियां नेई यूट्यूब इक बुक दे सामन होई जंदा जियां बुका अस पढ़ने ना जियां न्याने साढ़ी कितावा पढ़़दे ना अस बी इयां कितावा पढने आं अस कितावा नेईं पढ़ने आं यूट्यूब दे थ्रू बी कम्म करी लैन्ने आं भला चल यूट्यूब ऐ साढ़े कोल हून सारी दुनिया गी पता लग्गी गेआ कि यूट्यूब दा कम्म कियां करना होंदा यूट्यूब दे थ्रू बथ्हेरा कम्म होई जंदा सारा कम्म घरे दा बी कम्म करो ते अपनी सलाई दा बी कम्म करो अपने कढाई दा बी कम्म करो कढाई गै एसी चीज सिखाई गेदी होंदी है ओहदे च हत्थ पाना बी दसदे गी तुसे धागा कियां फड़ना सुई कियां फड़नी किस स्हाबें पानी ऐ कियां करनी ऐ कियां नेईं करनी सानू बड़ा मजा आंदा जिसले अस यूट्यूब दा चैनल खोह्लने ते सब कुछ दस्से दा होंदा बड़ा कुछ दस्से दा होंदा भला कियां कम्म करना कियां नेई कम्म करना मजा बडा आंदा सानू यूट्यूब चैनल दिक्खने दा स्टिचिगं करनी कढाइयां करनियां बुंनाइयां करनिया सलाइयां करनिया नमां कपडे़ कियां सीने मशीने दे पार्टस कियां दिक्खने ना मशिना दे किन्ने किन्ने पार्टस होंदे कत्थे कुत्थे टोटे दे दा कुत्थै कुत्थै जोड़ी ओड़े दा कियां धागा केहड़ा लेना केहड़ा नेईं लैना रेशमी लैना जां दूआ लैना एहदे च बडा कुछ सानू दसदे जंदे पता बड़ा मजा आंदा जिसलै अस यूट्यूब चैनल खोह्लन कुसै दे घार सानू जरुरत नेई पौैदी कुसे दे घार तंगी नेई पौंदी भला आसे केह् केह् कम्म करना कियां नेई कम्म करना कम्म करने दे बड़ा माध्यम होंदा इक किस्मे दा पता ल्गगी जंदा कि डिटेल बच्चे जियां बुक पढ़दे यूट्यूब चैनल च अस आपू पढि़ये ते बंदा आपू कामजाव बंदा होई सकदा कन्ने ते कन्नै यूट्यूब दा पूरा जेहकड़ा ओह् कवर करी सकदा अपना